हमरसबके पसन्दीदा बाइक तऽ छी बुलेट ड्रीम बाइक किछु हरेक आदमीके सुपर बाइक होइ छै जेना यामाहाके बहुत छै निन्जा एच टू आर छै निन्जा एच टू छै ई ड्रीम बाइक भऽ गेल आओर यात्राके लिए जे भी बाइक आरामदायक अइ से ओ बाइक जेना सुपर बाइक सुपर बाइक यात्राके लिए बहुत दूर दूरके यात्राके लिए जे छै से बहुत ही आरामदायक छै ओहिमे बहुत ही क्वालिटीके बाइक आबि गेलैए जे अहाँके मतलब बहुत सहायता कऽ देत जेना पेट्रोल डीजल खत्म हो जाइ छै तऽ ओ अहाँके बैट्रीपर चलै छै फेर किछु दूरके बाद अहाँके भेट जाइत तऽ कोनो बात नहि लेकिन बहुत ही आरामदायक बाइक छै सुपर बाइक जेकि हमर ड्रीम बाइक